भारताच्या हवामानाचेर उलोवचें म्हळ्यार विंगड विंगड वाठारांनी वेगवेगळें प्रकाराचें हवामान आसता जेन्ना गोंयांत भरपूर पावस पडटा त्याच वेळार दिल्ली वचत जाल्यार थंय गर्मी आसता पूण त्याच वेळार जर पंजाबांत वचत जाल्यार सादारणशी थंडी आसता सो अशा प्रकारे विंगड विंगड वाठारान वेगवेगळें हवामान तुमकां पळोवपाक मेळटा उटी जर वचत जाल्यार थंय एकाच वेळार थंडी कांय वेळान गर्मी आनी कांय वेळान तुमकां पावसूय पळोवपाक मेळटा गोंयचें उदारण जर घेत जाल्यार गोंयांत सादारण पावसाळो थंडी आनी मागीर वत अशे प्रकारे तीन प्रकारचे हवामान आसता जून तें सप्टेंबर अशे चार म्हयने गोंयांत भरपूर पावस पडटा अशें दिसता की केन्ना एकदां हो पावस सोंपता काय पूण तोच पावस सोंपलो की नोव्हेंबर डिसेंबरान थंडी पडपाक सुरवात जाता पण एकंदरीत पळयत जाल्यार गोंयांत भायले आनी खंयचे वाठार घेत जम्मू कश्मीर नाजाल्यार हिमाचल प्रदेश नाजाल्यार उटी हांगा जी थंडी पडटा ताची तुलना करत जाल्यार गोंयांत तशे बऱ्या प्रकारे कमी प्रमाणान थंडी पडटा पण डिसेंबर सोंपून जानेर आयलो फेब्रेर आयलो की गर्मी सुरवात जाता आनी ती गर्मी मार्च एप्रील जसो जसो लागीं येता तशी तशी भरपूर वाडटा आनी त्या वेळार मागीर तुका दिसता की पावस केन्ना पडटलो काय आनी मागीर जून अर्दो सोंपलो पावसाक परत सुरवात जाता अशाच प्रकारे हवामान शेजारचे आमचे जे राज्य आसा महाराष्ट्र कर्नाटक हांगाय सादारण अशेंच आसता पूण तेंच उत्तर प्रदेशांत वचत जाल्यार जून आनी जुलय म्हयन्यांत थंय बरीच गर्मी आसता पण ऑगस्टान आनी सप्टेंबरान कमी प्रमाणान बारिकसो पावस पडटा गोंयांत जसो घोग्यांनी पावस पडटा तसो उत्तर प्रदेश किंवा मध्य प्रदेश हांगा पडना